हादराव रायजोआरि दावबायनायनि गुना मोजां मानोना जोङो रायजोआरि दावबायबा जों एथ'रां जेरै जों आलादा रायजोआव थाङो बेफोरबायदि खरसा गैया आरो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो गोबां हेल्प हिसाबै मोननाय जायो आरो जोंनि रायजो भारतआव दावबायनाया हाथावो मानो होननानै बुङोबा भारता एफाराब माने हाथावैबो नङा जोंनि गोबां रायजो हिसाबै गोबां रायजो जेरै अरुनासल प्रदेस मेघालया आसाम सिक्किम केरेला टामिल नाडु तेलेंगाना अन्ध्र' प्रदेस गुजरात महारास्त्र राजस्थान पान्जाब दिल्ली आन्दामान एन्ड निकबार आइलेण्ड लक्ष'दिप बेफोरबायदि माखासे भारतआवबो माखासे मोजां मोजां रायजोफोर दं जेराव जों दावबायनानै जोंनि माखासे दे बा सानखौ जों बारगहोनो हायो आरो बेफोराव दावबायनानै जोङो जे एक्सपिरियेएन्स मोनो बेफोरो जोबोद मोजां मानोना बेफोराव जों गासैबो जायगायावनो आलादा आलादा माखासे बिथांखिफोर जोङो मोनो जेरै जोङो आन्दामान एन निकबार आरो लक्ष'दिप बेफोराव जोङो थाङोब्ला माखासे स्काय दाइभिं दैयाव सानस्रिनाय बायदिसिना दैयाव सानस्रिनायनि ट्रेनिं आरो नेसारेल बिउटि जायखौ जों असिननि लैथोमाफोरनि भिउ बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो जों केरेला महारास्त्र टामिल नाडु गुजरात बेफोरनि जि लैथो सेर जे सागरनि सेर जायखौ जों बिच होन्ना बुङो बेफोरबायदि जायगायाव थानानै जोङो गाबागावनि गोसोखौ शान्ति मोनहोनो हायो बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि भारताव दावबायनोबा जोङो खम खरसायावनो जों जे भारतआरि रेलवे आरो माखासे ट्रेन्सपर्टनि गेजेरजों खम खरसायावनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो माखासे खम खरसाजों थांलाय फैलाय खालामनो आरो जोङो जेरै जोङो गुसु जायगा सिक्किम अरुनाचल प्रदेस शिलं दारजिलिं हिमाचल प्रदेस आरो लादाख आरो काश्मिरनि माखासे आरो उत्तराखान्ड बेफोराबायदि जायगायाव जोङो बेबायदि जायगायाव जोङो बेरायनो हायो आरो बेफोरबादि बेरायनायाव जोङो माखासे गोबां हादोरनि आलादा आलादा सुबुंफोरजों जोङो लोगो मोननानै जोङो जोंनि गोसोनि साननाय आरो माखासे मावनोगोनां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो जायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोबां आलादा साननाय आरो माखासे नंखाय साननायफोरा गोमोर लांनानै जोङो गावबागावनो मोनसे मोजां भारतारि हादर मोजां भारतारि हादरनि साफा साफा गुड सिटिजेन एबा मोजां मोजां हादरारि जानो हायो भारताव थाबायनानै जोङो भारतनि गोबां काल्सार आरो भारतनि गोबां ट्राइब्स कालसार राव हारिमु बिनि गाननाय जोमनाय राव आरो बिनि माखासे मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ जों बुंनो बेबो मिन्थिनो हायो जोङो जेरै सा सानजा भारताव गोबां रोखोमनि ट्राइबेल ट्राइब्स आरो मोसानाय मोसानाय दानाय लुनाय हारिमु बेफोरबादिया जों गोबां नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि सा सानजा भारताव गोबां रोखोमनि ट्राइब्स नुनो मोनो दायो जोङो जोंनि बे ट्राइब्सफोरनि गेजेराव गोबां आलादा आलादा आलादा आलादा जुदाथि एबा आलादाथि नुनो मोनो जायनि गेजेराव बेफोरनि गोरोबनाय एबा बेफोरनि मिलायनायफ्रा गोजान गोजान जायो जोंनि आसामावबो गोबां रोखोमनि जनजाति एबा ट्राइब्सफोर नुनो मोनो जोङो जेरै बर' राभा देवरि कारबि दिमासा मिसिं लालुं टि जन साहा जनजाति आरो गोबां रोखोमनि जनजातिखौ नुनो मोनो जायनि गासैबो गाननायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय जोमनाय आरो बिसोरनि थानाय गासैबो आलादा आलादा जों गासैबो जायगायावनो आलादा आलादा रोखोमै नुनो मोनो जेरै आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानायाव जोंनि भारताव बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जायगायानो जाबाय उत्तर प्रदेस जेराव जोङो हादोरमानि डेभलपबो नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो माखासे फेमास जायगाबो नुनो मोनो जेरै आग्रा फातेहपुर सिख्रि जेराव बोसोराव गोबां आलादा आरो भारतनि भारतनि दावबायारिफ्रा बेफोरखौ दावबायनो थाङो जोंनि आसामाव जोंनि आसाम हादोर आसाम रायजोआव जेरै काजिरङा नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क कामायखा मोदाइजोनि मन्दिर बेफोरखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोर फैयो जेरै मनिपुराव लकटाक लेक मेघालयआव सिलं सेरापुन्जि वेस्ट बेंगलाव दारजिलिं सिक्किमाव गेंटक लासुं आरो कलकत्ता आरो अन्ध्र' प्रदेशफोराव बेनि बिशाखापातनाम सिटिखौ नायनो मानसिफ्रा फैयो आरो टामिल नाडुआव जे बेयाव स्रि रामनि स्रि रामनि सिताखौ लांनाय समाव बानायनाय स्रि राम सेतु जायखौ जोङो राम सेतु होननानै मोन्थियो बियो दानि रामेस्वाराम होननाय जायगायाव दङ रामेस्वारामनि फ्राय बा बा द' किलमिटारसो गोजान धनुशकटि होननाय जायगायाव दङ जाय नायनायावबो जोबोद समायना जायगा आरो बेयाव दंबावो कन्याकुमारि होनाय मोनसे जाय भारतनि जोबथा जायगा आरो मोनसे समायना जायगा बेनो केरेला जायखौ जोङो भुमनि सोरगो होननानै बुङो जेराव गोबां फ्रेश वाटार बिलो जेखौ जोङो फ्रेश वाटार होनानै बुङोबा जाय दैया लैथोनिफ्राय गावस्रानानै हादोराव माखासे बिलो हिसाबै बोहैयो बेखौनो जों फ्रेश वाटार लेक होननानै बुङो बेफोरबादि दैया बेराद बेराद साफा आरो गोजाय गुजाय जोंनि केरेला रायजोआव दङ बेफोराव दावबायनायजोंनो गोबां गावनि गोसो एबा सानस्रिखौ मोजां माबाबायदि मोजांखालामनो हायो दा जोंनि भारतनि राजधानि निउ दिल्ल्लि एबा जोंनि भरतनि रांखान्थियारि राजथावनि मुम्बाइ बेफोरबायदि सोहोराव थांनानैबो जोङो माखासे जोंनि सानथौफोरखौ सानथौफोरखौ बारायनो हायो आरो जोंनि माखासे नांगौखिनि गियान बेफोरखौ आरजिनानै लानो हायो